आमच्यो मोया जंपींग आसा वयर तें बांदिल्लें आसा खूब हायटाचेर तें बांदता तुका आनी वयल्यान उडकी मारपाची ती कशी उडकी मारप इतलें बरें दिसता अशें दिसता की तूं आकाशांतल्यानूच उडकी मारता अशें तितलें खूब बरें दिसता आनी आमच्या बिचांचेर सगल्या बोटींनी अशें भोवूंक मेळटा बरें दिसता उदक उसळटा हें जाता खूब मज्जा येता पॅरासिलींग सुद्दां आसा आमच्या गोंयान सो तें पॅरा सिलींग करतले जाल्यार खूब मजा येता तें पॅरासिलींग करपाक